हमने भी अभी इस्कूल में बच्चों को ड्राइंग बनवाई उसके बाद में पहले खुद हमने ड्राइंग बनाई ड्राइंग में हमने एक शीट ली थर्माकोल की उसके ऊपर पहले हमने मोर को पूरा ट्रास किया उसके बाद में उसके कलर भरे कलर भरने के बाद में उसको कलर भरने के बाद में हमने उसको ऊपर पूरा उसको रेशम के धागे से एक एक उसकी जैसे मोर के पंख होते हैं उसकी शेप में कटिंग करके पूरे मोर पे फ़ेवीकोल से चिपकाया फिर जब ड्राइंग पूरी बन गई फिर हमने उसको देखा वास्तव में मोर भी अच्छा लग रहा है ऐसे ही हमने एक पैरौट बनाया ड्राइंग में और एक मेंगो ट्री बनाया उसके उसके ऊपर मेंगो रखे और ट्री बनाने के बाद में उसके ऊपर चिड़ियाँ बिठाईं और नीचे चिड़ियों की चेंह चेंह चेंह चेंह करते हुए भी ड्राइंग बनाई सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये प्रौसेस करने के लिए हमने पूरी एक बहुत बड़ी शीट ली उसके बाद में हमने पूरा एक अम्ब्रेला भी बनाया अम्ब्रेला बनाने के बाद हमने उसको एक बच्चे को उसकी ड्राइंग बनाके अम्ब्रेला को उड़ाते हुए भी बताया और ड्राइंग में मैंने अभी अभी एक ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई थी जैसे कि पूरा एक हॉउस टाइप बनाया जैसे पूरा हॉउस होता है ना जैसे मतलब ड्राइंग में ऊपर छत बनाना हें उसकी चिमनी लगाई उसके बाद में उसमें पूरा गेट बनाया उसका उसकी विंडो बनाईं और घर के सामने गमले रखे और जाने का रस्ता बनाया और उससे इतनी और सामने नीचे गार्डन बनाया पूरा घर के सामने उसकी ड्राइंग बनाई और ऊपर जैसे घर के उधर स्काय वगैरह बनाया और ड्राइंग में हमने उसको इसकेच पेन से पूरे उसमें हमने पक्षी बनाए बादलों में नीले नीले पक्षी उड़ रहे हैं उसकी बहुत ही मतलब सुंदर ड्राइंग बनी इतनी सुंदर ड्राइंग बनी कि हम फिर कोशिश करते हैं तो जैसे कोई ऑनलाइन पे भी आती है ऑनलाईन पे भी ड्राइंग आती है उसको भी हम देखके बनाते हें कुछ भी मतलब मोबाईल में देख देखके बना ली कभी कहाँ से देखके बना ली मतलब ड्राइंग का बहुत शोक़ है हम पूरी अच्छे से ड्राइंग को बना सकते हैं